जोंहा आङो मुंदांखा बर'नि बादै मुंदांखा रोजाबगिरि बिथांमोननि रोजाबनायखौ फ्राय लाइभ खोनाफेरनो मोननायानो जायाखै गोदो अबयस्से जेब्ला उन्दै समाव आङो क'क्राझाराव फैदोंमोन बे समाव थैयाखैमोन बिथाङा जयन्त हाजरिका जयन्त हाजरिकानिखौ आङो लाइभ खोनानो मोन्दों आरो बिनिफ्राय क'क्राझारावनो सफैदोंमोन मिटाली दास ना बर्नाली दास बेनो मिटाली दासमोन नामा बिथांखौ आं लाइभ खोनानो मोन्दों बेफोरनि आंनि बे मुंदांखा जे बर'नि बादै खोनासंनो मोननाय लटा मंगेसकारमोन बायदि एबा अलका यागनिमोन बायदि मुंदांखा खनगिरिफोरखौथ' आं लाइभ बेबायदि मोखांनिफ्राय खोनानो मोनथाराखै बिथांमोननिखौ बिदिनो रेडिय' टिभि बेफोरावनो गोबां खोनानो मोन्दों मोजां मोन्दों खोनानायाव मोजां मोन्दों बुंनो थाखाय मेथाइ खनग्राफोरखौ बेफोरनो टिभिफोराव नुयोबा बे लाइभ खोनानो मोननाय बायदि मोनो बिथांमोननि माबाखौ नुनानै खननायखौ नुनो मोननानै बिनि उनावहाय नैबे जोंनि बर'फोरनि रोजाबगिरिफोर मुंदांखा रोजाबगिरिफोर बिथांमोननि प्राय देंखोगिरिफोरखौनो लाइभ खोनानो मोननाय जाहैदों जेरै बर'नि गेजेराव दा मुंदांखा खनगिरि हिसाबै गोबां दंलाबो आं माखासेखौल' गोसोखांनायखौल' बेहाय बुंगोन जेरै जोंहा दा सुलेखा बसुमतारी बर'फोरनि हिन्जावफोरनि आइजोफोरनि गेजेराव मुंदांखा रोजाबगिरि मेनखा ब्रह्म ना मा मोन बिथांनि खननाय बेखौ लाइभ खोनानो मोन्दों आरो बिनिफ्राय हौवाफोरनिफ्राय मेथाइ खनगिरिफोरनिफ्राय जेरै जोंहा बिग्राय ब्रह्म गौतम ब्रह्म बिथांमोन बिथांमोननि खननायखौ खोनानो मोन्दों आरो लाइभ खोनानो मोन्दों आरो दैनिकथ' बिदिनोसै बे रेडिय'फ्राव टिभिफ्राव आरो नैबे मबाइलफ्राव बिथांमोननि गानखौ खोनानो मोनबाय थायो केसेटफ्रावबोथ' गोबां रोखोमनि बिथांमोननि मेथाइखौ खोनाबोनो मोन्दों आरो बिनिफ्राय लाइभ खोनानो मोननाया जाहैबाय जोंनि दक्षिन गवालपारानि जिनेकि सुजुमा नार्जारी आरो बेनिफ्राय प्रनिता गयारी बिथांमोननि गानखौबो आङो लाइभबो खोनानो मोन्दों आरो रेडिय' टिभिफ्राव खोनानो मोनबाय थादों बिथांमोनाबो खुब मोजां मेथाइ खनो दा बिथांनि खननायफ्रा बर'नि गेजेराव बिथांमोनहानो दङ गोबाङानो दा जोंनि दिस्ट्रिक्तनिखाय बिथांमोनखौ बांसिन गोसोआव थाबाय आरो बिनिफ्राय बिथांमोननि खननाया खुब मोजां बिथांमोनहानो इस्टाब्लिस सिंगार जाहैबाय बर'नि गेजेराव बिनिफ्राय आङो दा खोनासंनो लुबैयो बिदिनो मेथाइफोरखौ लाइभ खोनासंनो लुबैनाया बिदिनो बिग्राय ब्रह्म गौतम ब्रह्म आरो ओमफ्राय सुलेखा नार्जारी सुजुमा दैमारी मेनखा ब्रह्म बिथांमोननि मेथाइखौ आङो लाइभ खोनानो लुबैयो आरो मा बिथांमोननि मेथाइआ बिथांमोना गावबागाव निजे निजे लिरनाया खमब्लाबो बिथांमोननि जायनाकि मिलौदो गारां बे मिलौदो गारांनि थाखाय जोबोद खोनानो मोजां मोनो खोनासंनो मोजां मोनो आरो बिथांमोना जायो मेथाइफोरखौ रोजाबबोदों प्राय बर'नि जातिखौ फोथांनो थाखाय नांनाय बर' रावनि दावहा सोमावसारनाय आरो अस्तितनि थाखाय नांनाय राजखान्थियारि दावहा बेफोरजों लोब्बा लानानै जाय मेथाइखौ मेथाइ लिरगिरिफोरा सुजुनानै होदों बिथांमोननि मेथाइखौ ओरैबायदि जायनाकि देंखोगिरि बिथांमोना खन्दों जेरैबायदि खन्दों नाजे एकेबारे माने मोगथाङाव थार सैथो हिसाबै माने मेथाइनि जायनाकि ओंथि ओंथिजों गोरोबनानै खननो हानाय बे रोखोमनि खननायजों बेनिफ्राय गोथाव गोदै खहाबगोनां जादों दा बेबायदि मेथाइफोरखौनो खोनासंबाय थानो लुबैयो मानो होनबा बे मेथाइफ्रा मोनसे समनि थाखायल' नङा बे मोजां मेथाइफ्रा ओंथि गोनां मेथाइफ्रा जातिनि सार्थजों थैनाय थांनायनि सोमावसारनायजों सोनारनाय सिथाबना थानाय देंखोफ्रा जोंनि थाखाय बर'नि थाखाय बा बेग्तिगत'भाबै आंनि थाखाय खुब मिलौदो खोनासंबाय थाथावथाव आरो बेफोर बेबायदि मेथाइखौनो आं खोनासंनो लुबैबाय थायो दासिमबो आङो गोदोनिफ्रायनो मेथाइ खोनासंबोदोंब्लाबो बैसोआव बे बोराय बैसोआवबो आङो बिथांमोननि मेथाइखौ खोनायोब्ला दासिमबो गोसोफ्रा दुं गायो खुब मोजां मोनो हारिनि थामोन्थानि बाथ्राफोरखौ गोसोखांहरफिननायनि मोनसे खाबु मोनफिनो बै समावहाय बिथांमोननि रोजाबनाय समाव माबायदिमोन थामोन्थाया थासारिया थासारिया बेखौ आङो गोसोखांहरो आरो खुब गोसोखांनानै बाथ्राफोरखौ माने मा होनना बुङो बेखौ ओंथि गोनां मोनो आरो बेखौ खोनासंबाय थानो मोनोबा हामगौ सानो मानो होनना बुंबा बिथांमोननि मेथाइफ्रा सुजुगिरिनि सुजुनाय आरो बिथांमोननि खननायनि जाय देंखो बै गाननि मिनिंजों निकि गोरोबथारनाय बे देंखोफ्रा ओरैबायदि गोथाव गोदै जानानै थाबाय जाय मोनसे समनि थाखायल' बियो मेथाइ नंला बियो बे अरायबो समनि थाखाय बर' जातिया थाजासे बेबायदि मेथाइफोर बे देंखोगिरिफ्रा मेथाइ लिरगिरिफ्रा बिथांमोना लिरदों बिदिनो आरो देंखोगिरिफोराबो बेबायदिनो देंखो होनानै खुब गोदै गोथाव बेबायदि खालायनानै गालांदों बे मेथाइफोरखौ जोङो बावनो हाथावा बावनानै थानाया मोजां नङा आरो जों मेथाइखौ खोनाबानो बेखौ जों खोनासंनो लुबैखायो आरो जों हारिखौ मोजां मोनग्रा बर' मानसि हिसाबै जों बेफोरबायदि मेथाइखौ अरायबो लुबैबाय थायो मानो होननानै बुङोब्ला बे जिनिसा जोंनि जेनेरेसननावबो बिथांमोननि मेथाइफ्रा थुलुंगा होबाय थागोन गावखौ मोजां मोननाय गावनि हारिखौ मोजां मोननाय गावनि जातिनि अस्तित'नि सायाव माने बायदिसिना सोंथि फैनाय आरो बिनिफ्राय बर'फोरनि जिनिकि कालसार खननाय रोजाबनाय बे कालसारखौ मोजां मोननाय बे जिनिसा फैबाय थायो आरो बिथांमोननि बिनि सायावहाय बे कालसारनि सायाव थुलुंगा होबाय थागोन उननि जेनेरेसनफोरनो बिनि थाखायनो बै रोखोमनि जायनाकि दामगोनां बेसेनगोसा मेथाइफोर बेफोरो थैनो रोङा बिसोरो खोनासंबा जाथावथाव जाबाय थायो आरो बिदि मेथाइखौ खोनासंनो मोनबाय थाबा हामगौ आरो बिदिनो उननि इयुन जोलैनि थाखाय बेबायदि जिनिसफ्रा मा जायो थुलुंगानि फुंखा जानानै थायो बेखिनियानो जाबाय